گوڈ ایوننگ میم جی بولیے جی ہاں میں انس ٹیلی کام سے بول رہا ہوں جی ہاں ہمارے پاس مل جائے گا آئی فون اس کا پرائز ہے بتیس ہزار روپئے اور اس کے فیچر میں شامل ہے سولہ میگا پکسل بیک کیمرہ اور بارہ میگا بارہ میگا پکسل فرنٹ کیمرہ اور اس کی سکس پوائنٹ ون اینچ ڈسپلے ہوگی اسی کے ساتھ آٹھ جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل میموری اور ساتھ میں آپ پانچ سو بارہ جی بی ایکسپینڈبل ہے الگ سے لگا سکتی ہیں جی اگر آپ ایس بی آئی کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گی تو آپ کو بیس پر سینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اگر ایچ ڈی ایف سی کی کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتی ہیں تو آپ کو پندرہ پر سینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اگر آپ کیش کرتی ہیں تو ہم آپ کو پچیس پر سینٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے لیکن آپ کو ہماری شاپ پر آ کر بلنگ کرنی پڑے گی

جی تھینکس